دہلی کا تعلیمی نظام وقت کے ساتھ نمایاں تبدیلیوں سے گزرا ہے جہاں ایک وقت میں سرکاری اسکولوں کی حالت خستہ اور نجی ادارے صرف امیروں کے لیے مخصوص سمجھے جاتے تھے وہیں اب کئی اصلاحات کی بدولت تعلیمی نظام میں بہتری دکھائی گئی ہے ان تبدیلیوں نے صرف تعلیمی معیاروں کو بہتر بنایا بلکہ عام لوگوں کا اعتماد بھی بحال کیا اہم تبدیلیاں سرکاری اسکولوں میں بہتری پچھلے کچھ برسوں میں دہلی حکومت نے سرکاری اسکولوں میں بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا کلاس روز روز مرہ کی کلاس رومس کی مرمت صاف ستھرا ماحول کمپیوٹر لائبریریاں کا قیام عمل میں آیا